सिंधी भाषा जे माण्हुनि जे मन में अहिड़ो भ्रम पइल आहे के सिं अ सिंधी भाषा ॻाल्हाइण ऐं सम्झण ॾाढी ॾुखी आहे पर अहिड़ो को कुझु बि कोन्हे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण ऐं सम्झण ॾाढी सवली आहे कोई बि माण्हू सिंधी माण्हू सां गॾु रहे थो त उहो अठनि ॾींहंनि में ई सम्झण सिखी थो वञे ऐं ॻाल्हाइण सिखी थो वञे वधि में वधि हुनखे हिकु महीनो लॻे थो त उहे हिकु महीने में ई सम्झण ऐं ॻाल्हाइण सिखी थो वञे सिंधी भाषा में अ जेका गुरमुखी ऐं अरेबिक सिंधी आहे हूअ माण्हू खे लिखण में थोरी तकलीफ़ ईंदी आहे बाक़ी ॻाल्हाइण में कोई बि तकलीफ़ सम्झण में कोई बि तकलीफ़ न ईंदी आहे लिखण जे तकलीफ़ जे करे माण्हुनि जे मन में इहो भ्रम पइल आहे के सिंधी ॻाल्हाइण ऐं सम्झण ॾाढी ॾुखी आहे